جی ہاں کاروبار شروع کرتے وقت دیہات کے لوگوں کو بہت سے چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے کہ ان کے پاس وہ سب چیزیں نہیں ہوتی جو کاروبار میں چاہیے ہوتی ہیں وہ سب چیزیں نہیں ہوتی جو شہروں میں مل جاتی ہیں لیکن گاؤں کے دیہات لوگوں کے پاس نہیں مل سکتی ان لوگوں کو کچھ باتوں کے بارے میں تو پتا ہی نہیں ہوتا کہ یہ سب چیزیں ہوتی ہیں جیسے کہ ٹرانسپوٹیشن گاڑی بائک شو روم یہ سب وغیرہ اور حکومت کو اس پر کام کرنا چاہیے کہ تاکہ دیہات کے لوگوں میں ترقی ہو سکے اور گاؤں بھی شہر کی طرح بن سکے حکومت کو اس پر کام کرنا چاہیے